अभी मैं कुछ दिन पहले एक गैस स्टोव खरीद के लेकर आई थी उस गैस स्टोव से मैं बहुत ज्यादा असंतुष्ट हूँ बहुत ज़्यादा निराश हूँ क्योंकि मैं जब उसको खरीद कर लेकर आई थी तब वह दुकान पर बहुत सही चल रहा था लेकिन मैं जब उसको घर पर लेकर आई दो चार दिन तो उसने सही से काम करा लेकिन अभी जब भी मैं उसको चलाती हूँ एक तो वो बहुत धीरे धीरे चलता है और मुझे लगता है जो काम मैं आधे घंटे में या बीस मिनट में कर सकती हूँ वह काम करने में मुझे रसोई में एक से दो घंटा लग जाता है तो एक तो मेरा टाइम इतना खर्च होता है ऊपर से इतनी गर्मी में उस गैस स्टोव पर काम करना दूसरी चीज़ कि जब उसको बंद करो तो जैसे ही बंद करते हैं तो उसमें इतनी तेज आग आती है तो फिर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी ये नुकसान है रसोई में या जो भी कहीं नुकसान हो जाये या कुछ क्योंकि उसमें इतनी तेज आग लगती है तो उस के जो मैं लेकर आई हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट और बहुत ज्यादा निराश हूँ मुझे बिल्कुल भी गैस स्टोव वो पसंद नहीं आया